मां हिकु दफ़ो बेसण जूं आनियुनि जी भाॼियूं ठाहियूं त बेसणनि जी आनी में मोण वधीक पइजी वियो त उहे बधिजनि ई न पियूं हाणे मां बेसणनि जी आनियुनि जी भाॼी पहिरीं दफ़ो ठाहियां पई त मूंखे उत्साह ॾाढो हुओ जाम हुओ बधिजनि ई न पियूं त मूंखे पोइ मां निराश थी वियमि कीअं ठाहियां भाॼी घर में बि सभीनीनि खे चयो हुओ कि हीअ भाॼी ठाहिण जी आहे त सभु राह पिया ॾिसण कि अॼु हलो ईअं भाॼी पोइ मां त मुंहिंजी मम्मीअ थोरो मूंखे चई त मां थोरो उन में बेसण विधो ऐं बेसण विझी करे पोइ अटो ठाहियो त अटो ठही वियो ऐं पोइ बेसण जी आनियूं बधजी वियूं पोइ उन खे तरे करे ऐं सुठी रीति भाॼी ठाही पो हिकु दफ़ो वरी दालि ठाही त दालि में लुणु वधीक पइजी वियो दालि में लुणु वधीक पइजी वियो त पोइ मूंखे सम्झ में न पियो अचे कि हिन लुण खे घटि करण लाइ छा कया त मां वरी पटाटनि जूं पटाटा कपे करे उन में विझी सया त जीअं लुणु थोरो बराबरि बैलेंस थी वञे त उहा दालि बि पोइ हुन मां लुणु थोरो बराबर घटिजी वियो हुन में वांधो न आहियो हिकु दफ़ो मां चांहि ठाही त चांहि में खंडु ऐं खंडु वधीक पइजी वई ऐं चांहि जी बुकी घटि हुई त खंड जो ॾाढी पैजी वई त चांहि ॾाढी इलाही मिठी थी वई त पीअण में वणे ई न पई ऐं मां उहो चखी न हुई चांहि त पोइ चांहि बराबरि न ठही हुई त पोइ उहो चांहि वरी पाछी थोरो ख़ीरु वीरु विझी करे ऐं पोइ बराबरि ठाही ऐं हिकु दफ़ो छोलनि जी भाॼी ठाती त छोलनि जी भाॼीअ में थोरा मिर्च ऐं लुणु थोरो वधीक पइजी वियो त मिर्च मूंखे बैलेंस करण लाइ उन में थोरो लीमो विझी सयो ऐं लुणु खे बैलेंस करण लाइ मां उन में पटाटा बाफ़े करे विझी सया त पोइ उहो भाॼी सुठी थी वई इन अहिड़ी अहिड़ी रीति मां ॿ चारि ईअं किसा आहिनि कि जंहिं मां रोटी थोरी ख़राबु ठाही हुई पोइ उन खे बैलेंस करे करे सुठी ठाहे सॼी